शादी में पानी कि तो व्यवस्था बहुत ज़रूरी है जब हम शादी करते हें तो पानी की भी ज़रूरत पड़ती है और जब पानी की ज़रूरत पड़ती है तो व्यवस्था भी करनी पड़ती है इस लिए अब हम क्या करते पहले तो ये है कि बहुत व्यवस्थाएं भंग थी व्ययस्थाएं नहीं हो पाती थी लेकिन अब आज कल व्यवस्थाएं आराम से हो जाती है शादी में हम जैसे टैंक मँगा सकते हैं टैंक की व्यवस्था हो जाती है अब तो औ उससे ज़्यादा भी अच्छी व्यवस्था हो गई है कैम्पर आते हें औ छोटे कैम्पर बड़े कैम्पर मंगा लो और उसमें टूटी लगी रहती है आराम से मेहमान जीतने भी अतिथिजन आते हैं सभी लोग हे ना आराम से पानी ले कर के पी सकते हैं और व्यवस्था भी अच्छी रहती है इससे क्या सभी को पानी की प्राप्ति भी हो जाती है